गोंयान खूब तरेचे ट्युरीस्ट येतात म्हणून आमच्या गोंयान खुूबशे अशे एक्टीविटीज दवरिल्ले आसात गोवर्मेंट ऑफ गोवान जशे की हायकींग ट्रॅकींग बर्ड वॉचींग पॅराग्लायडींग पॅरासेलींग बंजी जंपींग मागीर अशेंच ह्याच बरोबर बीचाचेर बायक चलोवप मागीर बॉट रायड्स बॉट सेलींग म्हळ्यार दनपारचे वचून सांज म्हणसर हाडटात पूर्ण ट्युरीस्टांक एन्जोय करूंक मेळटा अशे हें दवरिल्लें आसा त्याच बरोबर गोंयांत खूब तरेचे जागे आसात जे फामाद आसात जशे की मोयराचे बॅकवॉटर्स खूब फेमस आसात म्हणचे थंय खुबशे तरेचे बर्डस येतात पावसाच्या दिसांनी खूब येतात गर्मेच्या दिसांनी तितले नासतात त्याच बरोबर मोयरा बॅकवोटर्सान कायाकींग करपाची सुविधाय गोवर्मेंट ऑफ गोवान दिल्या थंय प्रायवेट आनी गवर्मेंटाचे लोगूय आसतात जे ट्युरिस्टांक ते आस्पाव करून घेवंक शकतात मागीर हाच्या बरोबर आमच्या गोंयांत वोर्टर स्पोर्ट्स म्हणून हो कॉन्सेपट आसा जंय खंय उदकांतले स्पोर्ट्स जशे की उदकान ती एक तरेची बायक येता ती चलोवप मागीर पॅराग्लायडींग हें आसा हे आमकां गोंयच्या तरे तरेच्या जाग्यांचें जशें की सिकेरी बागा दोना पावला जॅटी अंजुना माजोर्डा कोलवा अशे अनेक जाग्यांचेर हे आमकां अनुभव आस्पावूंक मेळटात त्याच बरोबर दोना पावला जॅटी हो जागो गोवर्मेंट ऑफ गोवान ऑफिशियली ट्युरीस्ट प्लेस म्हणून डिक्लेर केला कारण थंय बरी एक जॅटी आसा जी उदकाच्या वयर वता लोकांक बरें चलूंक मेळटा बसूंक आसा लोक खावचे पदार्थ विकते घेवंक शकतात कितेंय पिवूंक शकतात गोला अशे तरे तरेचे नग खावपा पिवपाक अशे वेवस्था सुविधा केल्ल्यो आसा त्याच बरोबर गोंया कडेन म्हादय आसा जागो जंय खंय वायलडलायफ सॅंचुरी तांची आसा जी सत्तरीन आसा जंय खंय अनेक तरेचे पक्षी आनी आमचे कडेन जनावरां आसा बोंडला जू आमचे कडेन आसा जंय अनेक तरेचे वाग वेगळीं वेगळीं जनावरां गोवर्मेंटान अशे जागे केल्ले आसा ट्युरिस्टां खातीरूच कारण ट्युरीस्ट येवचे आनी गोंयचो आस्पाव घेवचे म्हणून अशे सगळे ट्युरीस्ट एक्टीवीटीज आमचे कडेन आसात